आदली काळाक आमी आयकताले की स्वर्ग लोक आनी मृत्यू लोक मृत्यू लोक म्हळ्यार ज्या जाग्यार आमी आसा थंय आनी स्वर्ग लोक म्हळ्यार देव देवता रावता ते ती जागा स्वर्ग लोकांतले सगळे संदेश आमकां पृथ्वी लोकांक म्हळ्यार मृत्यु लोकांक नारद घेवन येतालो आनी नारदां मार्फत कळटाले नंतर राजेशाहीक राजाले दुत आसताले ते दुत खलिता घेवन एक राज्यातल्यान दुसऱ्या राज्यांक वताले केन्ना केन्नाय ह्यो ज्यो गजाली आसात त्यो आमचे हे हो जो पय आमचो पक्षी आसा परय पारयो पारवो त्या कबूतर त्या कबूतराचे मार्फतय तेच्या पायांक बांदून आमी धाडटाले अशें कांय गजाली आमी आयकल्यात पूण जेन्ना कोम्युनिकेशन सिस्टमित की एकामेकां कडच्यान वार्ता लाभ करपा खातीर पयलीं आमी पत्रांतल्यान पत्रांचेर आशिल्ले संतुश्ट तेच्या नंतर आमी इलेक्ट्रॉनिक डिवायस मोबायल म्हूण जो कितें आमचे कडेन आयलो आमी खूब भुल्लूसले आनीक त्या मोबायलाच्या उपयोगान आमकां सगळी जग लागीं आयले अशें दिसले मोबायलांचेर उलयतगीर सगळ्यांचो समाचार तेगे आवाजा वयल्यान ताका थंडी जाली कांय ना तो बरो आसा कांय ना ताचो सादारण अदमास येतालो पूण जेन्ना फुडें हातूंत बदल जावन एन्ड्रॉयड जेन्ना फोन आयलो स्मार्ट फोन जेन्ना आयलो तेन्ना आमकां ओडिओ विडिओ हातूंतल्यान प्रत्यक्ष तो मनीस दिसपाक लागलो म्हणजे मनीस जर खंय पयस आसा तर तो खंय आसा कसो आसा तेगे चेहऱ्यावयल्यान आमकां तेचे भाव भवनां सगळें कळपाक लागल्यो आनी आमकां खूब आनंद जालो की सगळें जग आमच्या मुठींत आयलां म्हणून त्या मोबायलांची आमी प्रेमांत पडले पूण मागीर जेन्ना आमी म्हणटाले की मोबायलांतल्यान कांय जे वेगवेगळ्यो इलेक्ट्रॉनिक ज्यो कंपनी आसात तांणी आमकां इनफॉर्मेशन दिवपाची सुरवात केली हे इन्फॉर्मेशन दितना आमकां गुगलाचेर मारलेल्यार किंवां हाजेर गेले जाल्यार आमकां खंयचीय गजालीचो रोखडोच अर्थ मेळटा कळटा वा युट्युबार गेलेल्यार पूण जेन्ना कोविड आयलो आनी त्या कोविडाक लागून ऑफलायन आनी ऑनलायन जेन्ना शिक्षण जाले आनी भुरग्याच्या हातांत सामके कोवळे वयार ल्हान वयार टिनेजर एज एडोलसन्स एज ह्या हातूंक जेन्ना मोबायल तेंच्या हाताक पडलो तेन्ना ह्या मोबायलाचे वायट वायट परिणाम आमचे दोळे मुखार आमकां दिसून आयलें तर कशें ह्या मोबायलांतल्यान कितलेशेंच लोकांनी आपले स्वताचे जोड किंवां अनएप्लॉयड वाडला आसून हातूंतल्यान आसत वेगळीं वेगळ्यांनी ताणी मोबायलांक आपली वायट गजाली म्हळ्यार पोर्नोग्राफी धरया किंवां सेक्स एज्युकेशन बरें पूण तातूंतल्यो बारीक बारीक गजाली ज्यो भुरग्यांक वय परसय त्या त्या वेळार कळपाच्यो आशिल्ल्यो त्यो नाका त्या वेळार भुरग्यांक कळपाक लागल्यो आनीक सदांच कितें आसा मोबायलांक खूब बरें आसा पूण ताचे परस कितलेंशेच वायट आसा आनी हे वायट आशिल्ले खंयचाय मनशांक न्ही कितलो जरी मनीस आज बरो आसलो आमी आता वायटाची व्यासन पयली लागता वायटाचे आकर्शण मनशांक चड आसता बऱ्याचे आकर्शणां पेक्षा वायटाचे आकर्शण मनशांक चड आसता विश्वा मित्रां सारखो मनीस पसून जेन्ना मेनिकेक भाळटा तेन्ना आनी आनी म्हाका दुसरें सांगपाचे गरज ना कितलोय मनीस संत सज्जन सात्वीक जरी उरलो ताका हे अज्ञाताची ओड किंवां खबर नाशिल्ले किंवां खबर आशिल्ले तेच त्या त्या वये परतवे नाकाशिल्ल्यो गजाली परत पळोवप आनीक हे करप तातल्यान मोबायलान जे इतली घाण आसा ती घाण जर पळयली जायत मोबायलां सारकें वायट गजालय बी ना पूण आमी चडशें लोक भुरगीं न्हय त्या वयात न्हय ते पळयतात आनीक भुरगीं वास्तवीक कशें आसा आमी रातची ही चडशीं भुरग्यां कितें करतात तें आमकां खबर आसना भुरगींच कित्याक जाणटी नेणटी लग्न जाल्लें सामके सतिसावित्री बायलां पसून ज्यो आसात त्यो कांय वेळार आपलो तोल सुट्टा तांचो आनीक ते मोबायलांतले वायट पळोवपाक जे आकर्शणांतल्यान तांका नेत्र सुखांतातल्यान तांकां आपल्याक आपणी कितें पळय आयुश्यात केला आपणे भोगलां किंवां आपल्याक भोगपाक मेळना तें पळोवपाक ह्या मोबायलांत मेळटा हाजे हातूंतल्यान मोबायल हो आज म्हाका अशें दिसता की अतिशय वायट डिवायस ह्या मोबायलान आमी आमची नवी पिढी पिड्ड्यार केल्या ह्या मोबायलान आमच्या बायलांची लफडी आमच्या घोवाची बी लफडी सुरू जाल्यात ह्या मोबायलान ह्या मोबायलान घरां कोसळ्यांत ह्या मोबायलान घरांतल्यो जवणाच्यो पध्दती जवणाचो वेळ सगळो बदलून गेला ह्या मोबायलान कितलेंशेच गृहिणीचे स्वयंपाक करतना द दूद ओतप आयदनां करपवप पेड्ड्यार जावप कळ्ळें अशें घडलां ह्या मोबायलान हांव म्हणटा की बरें कुशीन उरलें बरें आसाच बरें कुशीन उरले पूण हांवें सांगले तशें आमकां वायट गोश्टीचे आकर्शण चड आसा आनी ह्या आकर्शणाक लागून हो मोबायल म्हळटो तो घरां उद्वस्त करपी म्हणजे डिवॉर्स वाडोवपी नाक त्या वयांत नाका तें आमकां करपाक लावपी नाक त्या वयार नाक तें आमकां पळोवपाक लावपी कळ्ळें असो हो मोबायल ह्या मोबायलांतल्यान आमचो कितलोसोच काम करपाचो वेळ फुकट गेला आमी आता कांयच करनात एक तर मोबायल घेवन बसलो तर वरांची वरां करतात तातूंन आमचे दोळे पिड्ड्यार जाल्यात आमगे दोळ्यांक तरतरचे रोग तयार जाल्यात आमची भुरगी मोबायलांक लागून एडिक्शन जावन त्या तांचा नाकाशिल्ले दोळ्यांचे आनी इतर मानसिक आजार जावन भुरग्या पिड्ड्यार जाल्यात ह्या मोबायलांतल्यान ह्या मोबायलांतल्यान हांव म्हणटा की घरांक एक वेगळे सात्वीक वातावरण आशिल्ले तें सात्वीक वातावरण पिड्यार जाला ताका लागून ह्या मोबायलांक जे सगळी प्रोवायड करपी वेगळ्यो वेगळ्यो कंपनी आसात त्या कंपनीचेर खरें सांगपा म्हळ्यार जागतीक लेवलाचेर बॅन घालपाक जाय की तुमी ह्यो एप्स ऑपन तुमकां करपाक मेळची ना तांका वेगळी कितें तरी कायदो लावन खंयचो तरी एक्ट नवो करुन तांका तो एक्ट लावन ह्या मोबायलांतल्यो ह्यो नाकाशित्यो ह्यो गजाली नाकाशित्यो एप्स काडून उडोवपाक जाय पूण जे बरें एप्स आसात शिक्षणाचे शिक्षणीक ज्ञानाचे तें एप्स ओके हांव परत एक फावट सामकें तिडकीन सांगता हो मोबायल ह्या मोबायलाक व्हायब्रेशन एक वेगळे व्हायब्रेशन जात एका मोबायलाचेर हजारांनी एप्स ताचेर काम करता एक्ट करीत आसता आनी तो मोबायल आमी जेन्ना ऑन दवरून जेन्ना बरोबर घेवन भोंवतात तेन्ना कितल्याश्याच दादल्याक नपुसकत्व आयलां ह्या मोबायलान हे आमकां खबर ना आता शोध लागतात पयली इवन आमच्या आंगार मोबायल जो आसा तो सादारण एक मिटर पयस उरूंक जाय आमच्या आंगार दवरूंक जायना पूण दवरतलो खंय आपलो मोबायल दुसऱ्यान पळोवं नये आपूण कितें तें करता तें दुसऱ्यान पळोवं नये म्हणून आमी मोबायलांक लॉक घालतात हांवेन लॉक घालतकीर म्हजे आवयक बापायक वा बरें लागींचे मनशांक जेंची जेंची काळजी आसा ताकाय हो कितें पळयता भुरगो बायल भाव भयण कितें पळयतात ताची लफडी कितें आसात हे आमकां कळूंक शकनात ताका लागून मोबायल जरी बरो आसलो तरी हांव म्हणटा एक आयसबर्ग जे आसा हिम्न आसा तें हिम्नाक एक वरदान दिवंचे पडटा पूण सकल णव वाटी आसता हांव अशें म्हणन धा टक्के मोबायल हो लोक बऱ्या कामा खातीर वापरतात आनी णव्वद टक्के लोक मोबायल वायट कामा खातीर वापरतात म्हूण मोबायलांचेर कितें कायदो नेशनल जागतीक लेवलाचेर हाडून ताका रेस्ट्रीक्ट करुंक जाय नाकाशित्यो गजाली अशें म्हाका सांगचे दिसता